हँ कोविड लॉकडाउन ई बहुत भारी समस्या रहै एहि दुनियाके पूरा दुनियाके समस्या रहै ई दुइ हजार उनैसमे चीनके चीनसँ ई निकलल रहै भारतमे हमरा अपना भारतमे ई दुइ हजार बीसके जनवरी फरवरीमे अएलै एहि दौरान पूरा मार्केट उर्केट हर कुछ मतलब की बन्द कऽ देल गेलै इसकुल भी बन्द कऽ देल गेलै आओर बच्चा सबके जे पढ़ाइ फोनेसँ पढ़ाइ होलै तऽ ऑनलाइन पढ़ाइ कएल गेलै मोबाइलसँ वहाँ इसकुलमे अपना घरमे सब अपना अपना घरसँ ही पढ़ाइ कएलै यहाँ वहाँ मास्टर अपना घरसँ मोबाइलपर पढ़ाइ मोबाइलपर ओ स्क्रीनपर कैमराके द्वारा बतबैत रहलथिन यहाँ बच्चा अपना मोबाइलपर सर द्वारा बताएल गेल अपन कापीपर नोट करैत रहल एहिमे एहिमे मतलब कि पढ़ाइ लिखाइ पूरा हर चीज ऑनलाइने होलै हँ एहि दौरान कोविड लॉकडाउनके दौरान ऑनलाइन जे पढ़ाइ जे होलै मोबाइलपर एहि मोबाइलके बच्चाके ऊपर प्रभाव गलत प्रभाव भी पड़लै किछु अच्छा प्रभाव कम पड़लै लेकिन गलत प्रभाव ज्यादा पड़ि गेलै ओहिलए पढ़ाइ तऽ कऽ लै लेकिन पढ़ाइके बाद अब ओ चौबीस घण्टा हमेशा अपना हाथेमे मोबाइल रखैके चाहै कभी कभी पढ़ै अबै तऽ ओकर धिआन चलि जाइ मोबाइलपर कभी गेम खेलि लै कभी यूट्यूब खोलि लै कभी किछु करै लगै अब ओ हमेशा मोबाइलेमे मतलब कि डुबल रहै तऽ इएह बच्चाके उपर थोड़ा मोबाइलके ई कोविडके दौरान बच्चाके हाथमे मोबाइल गेलै ऑनलाइन पढ़ैके लेल पढ़लै लेकिन ओहिके साथ साथ बच्चाके उपर गलत प्रभाव भी पड़ि गेलै तऽ ई मोबाइल मोबाइलके मददके साथ साथ ई नोकसान भी हो गेलै बच्चाके उपर बाकी सङ्केत घर बैसल शिक्षाके इएह हइ कि हँ इसकुलमे जे पढ़ाइ होइ छै ओ होइ छै कि इसकुलमे सामने मास्टरजी रहै छथिन सामने बच्चा रहै छै ओ पढ़ाइके बात किछु अलग रहै छै ऑनलाइन पढ़ाइके बात अलग होइ छै ऑनलाइन पढ़ाइपर धिआन कम रहै छै मोबाइलपर मतलब ई धिआन हर जगह रहै छै इसकुलमे ओहि तरहके एक तरहके वातावरण रहै छै एक तरहके अइसन माहौल मिलै छै जे पढ़ाइएवला माहौल रहै छै आओर यहाँ ऑनलाइन तऽ हर जगह धिआन रहै छै घरमे की हो रहल हइ कि नहि हो रहल छै सब जगह धिआन रहै छै मोबाइलमे रहै छै तऽ इएह होलै मोबाइलमे ऑनलाइन बच्चा पढ़लै भी आओर नोकसान भी हो गेलै कि बच्चाके मोबाइलके एक लत भी लागि गेलै इएह कोविडके दौरान इएह होलै मोबाइलसँ ऑनलाइन पढ़ैके साथ साथ आओर घर बैठल शिक्षाके सङ्केत इएह सब छै